میری زندگی میں اس وقت ایک اہم موڑ آیا تھا جب مجھے ایک اہم فیصلہ لینا تھا بات دراصل یہ تھی کہ میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں داخلے کے لئے دو سبجیکٹ میں اپنا نام درج کرایا تھا اتفاق سے دونوں میں ہی میرا نام آ گیا تھا اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا میں اس سبجیکٹ میں اپنا اپنا نام درج کراؤں جو مجھے زیادہ پسند ہے یا اس سبجیکٹ میں جسے میرے گارجین میرے گھر والے چاہتے تھے لہذٰا میں نے اِس سلسلے میں اپنے ایک دوست سے جو مجھ سے سینئر تھے قمر صاحب اُن سے مشورہ کیا تو اُنہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو جس میں زیادہ دلچسپی ہے آپ اُس سبجیکٹ کو چنیں اور اپنی تعلیمی سفر اُس سے آغاز کریں لہذٰا میں نے اُن کی بات مانتے ہوئے اُن کے مشورے پہ چلتے ہوئے اپنے پسندیدہ سبجیکٹ اُردو میں ہائیر تعلیم کے لئے اپنا نام درج کرایا اور آگے کا تعلیمی سفر اُسی سے ہی جاری کیا